हैल्लो हां जी डेंटल क्लिनिक दा

हां ते कढ़ाई सकने तुस काफी फैसिलिटी ऐह् अज्जकल डाक्टर हैन दंद फैंट च कड्डुड़दे इक अद्द जेक्शन लांदे उदे कन्नै पीड़ कोई नि होंदी दवाई दिंदे एंटीबायोटिक खाओ ते दंद बाह्र

कोई बर्म पेईं दा ना ओह् कोई बर्म पेइया ना बर्म उदे च ओह् बर्म नि खत्म होआ बर्म पेइया ते बर्म खत्म नि होआ ते उदे बाद दोबारा फ्ही कढ़ाने पेआ और केह् करना उसी तुस दवाई खाओ दबारा दंद कढाई ओड़ो इसी तुस आई जाओ ऐतवार नईं औना ऐतवार छुट्टी होंदी ते सोम मंगलबार आई जाओ हां ते बिंद तुसें टाइम लगदा तुस आई जाओ ना ऐतवार बी आई सकदे एमर्जेन्सी च कढ़ाना होऐ तां ऐतवार बी बंद थोह्ड़ा होंदा अस्पताल ते चौह्बी घैंटे खु'ल्ला होंदा हां तुस आई हां ठीक ऐ ठीक ऐ तुस

खर्चा कोई निं ऐ कोई खर्चा निं होना ऐ मोदी आयुश्मान कार्ड केसी बने इस्सै वास्तै बने हां घर लाज करना होऐ ते केह् करना घर बी घर कोई लाज निं होंदा वा जड़ियां जुड़ियां होंदियां लांदे लोक उदे कन्नै फर्क नि होंदा ऐ कोई गल्ल नि हां जी जी में लेई लैना सोमबार आस्तै तुस आई जाओ सोमबार आपका दंद जेह्ड़ा ओह् कड्ढी ओड़ना ओ फीस शीस जाकत तुसें गी देई जाह्ग बर्म दे वास्तै एंटीबायोटिक जेह्ड़ी उदे नै खत्म होई जाना बर्म नि होंदा ठीक ऐ